हेलो मेरी स्विग्गी में बात हो रही है मुझे यहाँ से खाना ऑर्डर करना है तो आप मेरा एड्रेस लिख लीजिए अपने पास मैं आपको बताती हूँ जी मैं घामापुर चौक में रहती हूँ और मुझे दो प्लेट छोले भटूरे ऑर्डर करने हैं आप मेरा पता लिख लीजिए और पेमेंट कैसे करूँ मैं आपको ठीक है मैं आपको पाँच सौ रूपये कैश ऑन डिलीवरी पर दे दूँगी आप मेरा खाना कितने टाइम तक पहुँचा सकते हैं ठीक है एक घंटा धन्यवाद